تو فوٹو گرافی کو میں میرے شوق میں وہ کیسے آیا تو جب میں بہت چھوٹی سی تھی میرے والد صاحب تھے انہوں نے مجھے ایک کیمرا لا کے دیا تھا تو میں اس میں فوٹو کلک کیا کرتی تھی نارملی کوئی میرا ویسا وہ نہیں تھا کہ نہیں مجھے فوٹو گرافی کرنی ہے ہاں میں نے کیمرے سے فوٹو گرافی شوٹ کی فوٹو گرافی کی اس کیمرے سے پھر اس میں بہت اچھے اچھے بہت اچھےاچھے فوٹو گرافس آنے لگے پھر میں جو تھوڑا بڑی ہوئی مجھے اچھی کوالٹی کے کیمرے مل گئے تب میں نے دیکھا کہ اچھی اچھی جگہ پہ فوٹو لینے پہ اچھی اچھی مطلب ڈائریکشن چوز کرنے پہ میری فوٹو گرافی میں بہت زیادہ بدلاؤ آیا بہت زیادہ وہ فوٹو گرافی اچھی لگنے لگی پھر میں تھوڑا اور بڑی ہوئی تو میں نے فوٹو گرافی کو جانا پہچانا تھوڑے یو ٹیوب سے انٹرنیٹ پہ ایسے کرتے کرتے میں نے اپنا انسا گرام یو ٹیوب چینل بنایا اس میں میرے بہت زیادہ فالورس بڑھے میری لائکس بڑھیں تو میں نے اس میں اپ اپنے انٹریسٹ کو جگایا اس میں میرا شوق پیدا ہوا اور میں اب اس میں پڑھائی بھی کر رہی ہوں اپنی فوٹو گرافی کو اور بہتر بنانے میں